हंजी महाराज अस दस्सना चाहंदे कि स्पोर्टस बिच स्पोर्टस साढ़े आस्तै बड़ा गै जरुरी ऐ तुस जियां जानदे गै हैन कि स्पोटस आस्तै पूरी दुनिया बिच स्पोटस दा क्रेज बड़ा ऐ स्पोटस असेंगी इक केह् करदा कि साढ़ी फिटनेस बराबर रखदा अस टाइम दे पंक्चुल होई जन्ने आं स्पोटस दी मेन गल्ल ऐ सर जियां बी कोई टाइम अजकल दे जमाने बिच बच्चा दिक्खा दे फोन बिच ब्यस्त ना पूरी दुनिया गै फोन बिच ब्यस्त ऐ बड़ी स्पोटस ऐसा क्रेज है कि किसे ग्राउंड बिच लेई आंदा जां किसे फील्ड बिच लेई आंदा जेहड़ा बी स्पोट ऐ ओहदा बड़ा क्रेज ऐ प्रमोट करदा है जियां कि ग्यारां प्लेयर होंदे हे क्रिकेट बिच और उंदा टीम बर्क उंदा सारें दा अपना अपना खेलदे जियां कि बैटसमेन रन मारे गा मारदा ते बालर रन बचांदे बाकी तुसेंगी पता गै है कि भाई जियां किसे ने रन मारे त्री चाली सौ त्रै सौ रन पंजाह् पंजाह् ओबर दा मैच ऐ त्रै सौ रन मारे ते बालर गी बी भरोसा कि एह रन मारगा बालर ते केह् करे कोई कैच छोड़ी ओड़गा सारी टीम ते डिमोटीवेट होई जंदी कि भाई कैच छोड़ी ओड़दा जियां प्लेयर मेन हा ते सौ रन बनाए दे हे ते कैच छोड़ी ओड़दा हर इक दा मेन रोल है टीम बिच कि कियां हर इक ग्यारां दे ग्यारां इक्को हत्थ करिये इक जुट करिये खेलगे तां ही अस जित्ती सकदे हां मैच जियां असें गी साढ़ा मेन ऐम एह् होना चाहिदा कि अस मैच जितचे चाहे बड़ी टीम ऐ जां बड़ी टीम ऐ एम इयै होना चाहिदा थुआढ़ा रुतबा स्हेई होगा ते तुसे जितना ही जितना ऐ एह्कड़ी गल्ल ही नी कि जित्तना जां नेई सिर्फ इयां गे अस पाॅजिटब सोची चलना कि भाई हां जित्तना गै है जियां तुसें गी पता है कि इंडिया दा बल्डकप आने आहला ऐ दौ हजार त्रेई बिच इंडियां बिच ही बल्ड कप होना ऐ ठीक ऐ इंडियां बिच बल्डकप होना ते बड़ी टीमा आबा दियां जिस स्हाब कन्नै सारें कोला बधिया टीम अस्ट्रेलिया इंगलेंड लग्गा दी पाकिस्तान बी शैल टीम लग्गा दी पर इंडियां बिच बल्ड कप इक बेनीफिट है कि इंडियां बिच बल्डकप ऐ कि इंडियां जित्ती सकदी है पाजटिब एह् बल्डकप ऐ इंडियां जित्ती सकदी इत्थै आइये बल्डकप ते जियां इडियां दे सारे मदान होने अपनी सारी पिच्चां होनियां साढ़ी इक क्राउड अपना होना ओ ह्बी यूनिटी ऐ क्राउड बी इक बाहरमा प्लेयर है इक स्पोटस बिच कि क्राउड स्पोटस आह्ले गी क्राउड आहले बाहरा इनीसेटिब करें गे भाई जिन्नी बी केह् करेंगे ग्रुप बिच के भाई साढ़ी टीम जितेगी साढ़ी टीम क्राउड इक बाहरमा प्लेयर ऐ आक्खदे जो स्पोट होंदा ऐ ओह् नशा मुक्त बी करदा है भाई नशे नेईं करने बस अजकल दे बच्चे दिक्खो नशे बिच ही लग्गी गेदे सारे जियां तुसेंगी पता ही है पूरा दुनियां नशे बिच रुज्जी दी जियां ओहदे बाद फ्ही स्पोटस खेलगे नशा बी छोड़ना फिटनेस दा बी ध्यान रखना के भाई नेईं जी नेईं आसें स्पोटस खेलना ऐ आसें नशा नेईं करना ओहदे कोला बचांदा जियां कि अस हून के सारे इंडिया बिच सारे केह् खेलदे फुटबाल ही फुटबाल जियां बाकी कंट्रियां होंदियां मश्हूर ऐ फुटबाल ते एह् साढ़ी इडियां बिच इन्ना फुटबाल चलदा नेईं मनीपुर आहली साइड चलदा थोह्ड़ा फुटबाल बाकी इंडियां बिच फुटबाल घट्ट चलदा फुटबाल गी बी बड़ा इंनॅजाए करदे साढ़े नेशनल गेम कबड्डी जां खो खो इडियां दी नेशनल गेम ऐ पर उसी बी प्रमोट करना चाहिदा कबड्डी खो खो कबड्डी खो खो मेन गेम ऐ ओह् बी बड़ी चंगी गेम ऐ कि भाई कुतै फिटनेस होंदी कबड्डी खो खो इंडिया ने बड़ा प्रमोट कीता अजकल सारी टीमां बी कबड्डी दे बी मैच होंदे ना खो खो दे बी मैच होंदे ना इस गी बी प्रमोट करना चाहिदा जियां हाॅकी टैनिस ऐ आहली गेम ना ऐ बी बड़ी शैल गेमा ना पर इंदे च ज्यादा क्रेज आलेंगी लगदा क्रिकेट दा जां क्रिकेट मेन गेम ऐ इडियां दी पर साढ़ी मेन गेम हाॅकी खो खो कबड्डी आसें इसी बी प्रमोट करना चाहिदा जियां ऐ बी ग्रुप च ओंदी नौ नौ प्लेयर होंदे कबड्डी बिच खो खो बिच उआं इक नमी नमी गेम आई दी जियां दिक्खी लेओ ओह् केह् नां ओहदा गेम दा टेबल टैनिस टेबल टेनिस बिच इन्ना ओह् नेई है कि दमाग दी गेम ऐ जियां चेस होई गेई इंडोर गेम आउटडोर इनडोर गेम होंदी ऐ ना एह् चेस इंडोर आउटडोर गैम इनडोर गेम ना उंदे च फर्क बड़ा ऐ इनडोर गेमे च दमाग चाहिदा आउटडोर गेम खेलन होंदी थुआढ़ी फिटनस जियां रेस होई गेई अजकल देक्खो जुआन मुडे़ रेस करी नेईं सकदे हैन जियां कुशती इंडियां दी कुश्ती हो गेई कुश्ती बी इक स्पोट ऐ जियां कुश्ती होई गेई पहलवानी होई गेई पहलबानी बी इक स्पोट ऐ आसेंगी पहलबानी बिच जेहड़ा बी होंदा बंदा ज्यादा फिट होग गा जेहड़ा नशे नशे घट्ट करदा होगा जियां उसी असें पहलबान बनाई सकदे ना पहलबान ढाई सकदा ओह् ते ओहदे बाद तुस दिक्खी लेऔ टेबल टेनिस बिच जेहड़ा ओह् इनंडोर गेम ऐ केरम बोर्ड खेलदे तुस लूडो खेलदे एह् सारियां दिमाकी गेम ना ओह् भाई साढ़ी दिमाकी गेम ना पर आसेंगी सारी गेमां मेरा पबाइंट आफ बियू ऐ है कि कबड्डी खो खो साढ़ी मेन गेम ऐ इडियां दी नेशनल गैम ऐ इसी ज्यादा प्रमोट करना चाहिदा असेंगी पूरे ग्रुप बिच इंडिया गी ग्रुप बनाना चाहिदा जियां कि भाई ग्रुप होना चाहिदा के भाई इडियां गेमस होआ करदी ना हून तोड़ी एह् जेहड़ी कबड्डी ऐ ते साढ़ी इंटरनेशनल लैबल बिच बी खेली जंदी ऐ जियां दिक्खा दे हे कि इंडिया ही ज्यादा जित्ती दी ऐ कबड्डी बिच जियां बी इंटरनेशनल मैच होंदे हे इक इरान बी शैल कबड्डी खेलदी पाकिस्तान बी खेलदी एह् सारे खेलदे पर सारे कोला बधिया इंडिया ही खेलदी जियां अरुन कुमार हा इक पलेयर कबड्डी दा उनें बल्डकप जिताया हा एह् कबड्डी बल्डकप जिताया हा इंडिया गी ओह् उनें कबड्डी गी प्रमोट करना जियां क्रिकेट बिच नेईं अस आखदे साढ़े कोल बडे़ लिजेंड हे अस उंदे कोला साढ़े लेनी चाहिदी परीक्षा लैनी चाहिदी इन्ना बड्डा प्लेयर हा महेन्दर सिंह धोनी होई गेआ उनें दिक्खो केह् केह् कीता टीम लेई इंडिया आस्तै इंडियां आस्तै उंने जियां बल्डकप जिताया दो ज्हार ग्यारां दा बल्डकप उनें जिताया धोना गी दिमाग बी चलांदा हा कन्नै कन्नै ओहदे कश फिटनस बड़ी ही ग्यारां दे ग्यारां प्लेयर चलाने दी जांच ही मेन बंदा बी होना चाहिदा टीम बिच जिसी पूरा नाॅलेज होऐ और फिटनस होऐ कि भाई इस बंदे गी हून चलाना ही चलाना है टीम नू में ही चलांबा गा ओह् बी मेन गल्ल ऐ कि जियां हून दो जारां दा बल्डकप जिताया दो हजार सत दा टी टवंटी बल्डकप जिताया साढ़े जेहड़ा हून बिराट कोहली कैप्टन आया बिराट कोहली बड़ा चंगा प्लेयर हा बस थोह्ड़ी जेही कपतानी बिच ओहदी फर्क आई गेआ पर फिर बी बिराट कोहली दी प्लेरिंग बैटिंग कब्लिटी ही ओहदे कोल एह् नेहा प्लेयर दिक्खेआ बिराट कोहली में ओहदा बेट पिच्छले चार साला कोला पंज सो ग्राम कोला नेई घट्ट गेआ ना बधेआ एह् नेहा प्लेयर दिक्खी लैओ केह् नेही फिटनस ओह रखदा असेंबी ओहदे कोला परीक्षा लैनी चाहिदी के भाई एह इन्ना बेट लेई केह् खंदा पंज सौ ग्राम इन्ना फिट बंदा चौत्ती साल दा बंदा अजकल दे दिक्खो जबान च चौती साल दे बंदे बैड बिच होंदे दौडे़ चौती पैंती साल उसदी उमर ऐ और दिक्खी लैओ ना पंज सौ ग्राम कोला बेट घटदा ना बधदा एह् बड़ी शैल गल्ल ऐ बड़ी सुंदर गल्ल ऐ कि साढ़े इंडियां दा इन्ना तगड़ा सारे परिक्षा लैनी चाहिदी ही कि एहदे बाद दिक्खी लैओ रोहित शर्मा आई गेआ रोहित शर्मा बी बड़ा बधिया प्लेयर ऐ ओहदी फुल्ल शार्ट ओहदी फुल्ल शार्ट फुल्ल शार्ट दे सारे ओह ना ओह बी बड़ा शैल खेलदा दिक्खी लैओ नेहा प्लेयर साढ़े कोल जियां शुभमन गिल आई गेआ ओहदे कोल ओहदी मैहनत ऐ कि इन्ना शैल खेलदे ओह् उंदी सारी एह् मैहनत है भाई उसदी क्लास दिक्खो इन्ना निक्का जेहा प्लेयर ऐ आसेंबी उस्सै तरह सिक्खना चाहिदा कि भाई नेईं स्पोटस बिच बी बड़ा क्रेज ऐ स्पोटस बिच बी टीम बर्क ऐ ओह् शुभमन गिल दी कली मैहनत नेईं ऐ उस बिच स्टाफ दी मैहनत ऐ ओहदे जिन्ने बी ओहदा स्पोट कीता सारे दा इक ग्रुप एहदी मैहनत है कि शुभमन गिल इन्नी अग्गे बधेआ आसेंबी सारें कोला परिक्षा लैनी चाहिदी कि भाई दिक्खो कि महाराज किन्ना स्हेई उनें टीम बर्क कीता शुभमन गिल ने अज्ज इन्ना टाप प्लेयर चला दा इंडिया दा अग्गे औने आहला भिबिष्य है इडियां दा ओह शुभमन गिल जिया शुभमन गिल बी बनी सकदा और तुस आक्खो खो खो बड़ी मस्त गेम ऐ साढ़ा इक शैहर ऐ जम्मू बिच उद्धर बी बड़ी खो खो खेली जंदी बच्चे प्रभाबित ना बच्चे अपना अपना टूर्नामेंट करांदे खो खो दा कबड्डी कबड्डी दा कि भाई एह टीम बिशनाह टीम ओह् टीम अपना अपना खो खो दा सारे मैच खलांदे ना ओहदे बिच बी ग्यारां ग्यारां सारे अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सारे अपना अपना बर्क करदे ना इन्नी दूरा आंदे ग्यारां ग्यारां प्लेयर नौ नौ प्लेयर अपनी सारी मैहनत कढदे भाई कि नेई जित्तना ही जित्तना असें एह एह ही अस अजकल दी टूर्नामेंट स्पोटस गी बधाने आस्तै असें टूर्नामेंट करबाने चाहिदे जियां कोई गवर्नमेंट गी साढ़ा साथ देना चाहिदा कि जेहडे ग्रां बिच बच्चे रौंहदे जियां ग्रां बिच अजकल बडे़ बच्चे रौंहदे उनें बी उंदा जेहड खेलने दा ओ बी बधे उंदा तूजर्बा बी अग्गे बधे और उंदा जेहडा नाॅलेज ऐ खेलने बिच मतलब कि कोई खैल बी कोई चीज ऐ खेल दा बडा क्रेज ऐ साडी नशे है जेहडे उंदी साढ़े इक क्रेज बनादा है क्रिकेट इक अलग नशा खैल बी इक अलग नशा ऐ खैल खैली इक बंदा अग्गे पुजदा जियां दिक्खी लेऔ तुस सुरेश रैणा हा ओहदे बाद एह निकलया साढ़ा उमरान मलिक केह हा उमरान मलिक जम्मू दा हा ओ बी इंसान ही ऐ ओह् इन्ना तेज सारे कोला इंडिया दा फास्टर बालर ऐ इस बेल्ले उमरान मलिक ने बड़ा कम्म कीता अपनी बेस पर ओहदा बी स्पोट हा ओहदी मैहनत ही मैहनत करिये सारा किश मिलदा बिना मैहनत दे किश नेई मिलदा तुसें गी पता गै है जियां उमरान मलिक हा अजकल जे एंड के दा कोई प्लेयर नेई है जेहड़ा मतलब इना खास ऐ उमरान मलिक चला दा हा पर इना खास नेई हा चला दा जिया ओहदे बाद आया रिजबान आया ओह आया इने खास नेी चले पर आसेबी जम्मू कशमीर बिच साढ़ा स्पोट बडा घट्ट ऐ स्पोट बड़ा घट्ट ऐ आसेगी बढाना चाहिदा स्पोट इंडिया गवर्नमेंट ने बी साढ़ी मदद करनी चाहिदी कि जम्मू बिच बड़ा स्पोट घट्ट ऐ जम्मू दा बच्चा जेहड़ा ऐ ओह् अग्गै पुजी नेईं सकदा ऐ जम्मू दा बच्चा अग्गे पुज्जी नेई सकदा बिलकुल पुज्जी नेईं सकदा कियां पुजगा उसी स्पोट ही नेई ऐ अजकल क्रप्शन बड़ी ऐ स्पोट बिच बी दिखदे जियां कुतै बी अग्गै जाना होग ते पैसा पैसा केह् पैसा टेलेंट बंदे दा छुपाई जंदा पैसा ते अगर बंदे कोल टेलेंट है अगर पैसा नेई ऐ फिह् बी उसी बैसे एह् करना चाहिदा कि अगर बंदे कोल टेलेंट ऐ पैसा दी कोई जरुरत नेईं ऐ कियां कि टेलेंट ही सारे कोला मेन चीज ऐ टेलेंट अगर टेंलेट होगा अगर बंदे कोल ओह् सारा किश करी सकदा ऐ जियां बिराट कोहली कोल टेलेंट ऐ रौहित शर्मा कोल टेलेंट ऐ आसेंगी दिक्खना चाहिदा सूर्य कुमार यादब केई बारी त्री बत्ती साल तक ओह् खेलेआ ही नेईं मैच टीम च गै नेई आया ओह् त्री साल तक की कुदर हा ओहदा टेलेंट पता गै नेईं हा ओहदा टेलेंट इन्नी टेलेंट ऐ पूरे इंडियां बिच इन्ना टेलेंट कुसै गी पता गै नेईं ओह् टेलेंट कुत्थै ऐ हून टेलेंट उनें अपने उप्पर मैहनत कीती सारा किश कीता अज्ज थ्री सिक्सटी प्यलेर बने दा पूरे इडियां दा ओह् इन्ना टाप क्लास प्लेयर बने दा ओहदी शाट दिक्खी दिक्खी बंदे गी खुशी होंदी सूर्य कुमार यादब केह् ऐ त्री साल दी उमर च ओह आया त्रीह् साल दी उमर बिच ओह् बैट बाल उनें इंटरनेशनल क्रिकेट बिच इंट्री कीती त्रीह् साल दी उमर बिच सोची लैओ अस नेई करी सकदे सारी दुनिया करी सकदी सारी मैहनत दे कमाल ऐ टीम ग्रूप दा कमाल ऐ अपने अपने सारा कमाल ऐ सारे कोला मेन गल्ल ऐ ग्रुप जियां बी कुते ग्यारां प्लेयर होंदे ग्रुप बिच टीम आनी ग्रूप बिच सारे खेलना सारे ने अपना अपना कंट्रबियूशन देना एह् नेई है कि ओहदे चार प्लेयर खेलदे ओहदे चार प्लेयर खेलदे अस सिर्फ फीलडिंग आस्तै हां फीलडिंग आस्तै नेईं अस पूरा जोर लागे अस मैच जित्ती सकदे महाराज अस मैच जित्ती सकदे अस मैच हारी नेईं सकदे बेशक अग्गै टीम बड़ी तेज टीम ऐ बड़ी खतरनाक टीम ऐ पर हौंसला रक्खो अपने उप्पर तजुरबा रक्खो एम रक्खो कि असें जित्तना ही जित्तना ऐ ते तुस जित्ती सकदे ओ मैच